گڈ آفٹر نون سر سر کیا میں الصفا ایجنسی سے بات کر رہا ہوں سر غازی آباد میں سر میں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر اور مجھے جو ہے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں غازی آباد آنا پڑا میرٹھ سے تو سر مجھے جو ہے ایک بائک چاہیے تھی سر ایک مہینے کے لیے کرایے پر چاہیے تھی سر جی سر آپ کے پاس کون کون سی بائک ہوں گی سر اچھا اچھا سر مجھے جو ہے ہونڈا اسپلینڈر وغیرہ جو ہوتی ہیں اور اس طرح اسکوٹی وغیرہ جو مطلب ہلکی گاڑیاں ہوتی ہیں تو سر اور وہ کیا کیا چیزیں آپ کو مطلب ڈاکومینٹ میں کون کون سی چاہیے سر آپ کو آدھار کارڈ پین کارڈ اور ڈرائیونگ لائسینس سر ان سب کی فوٹو کاپی دینی ہوگی یا اوریجنل آپ کے پاس رکھنا ہوگا فوٹو کاپی دینی ہوگی یا اوریجنل رکھنا ہوگا آپ کے پاس اچھا اچھا سر اور مطلب کہ رات میں آپ کے پاس کھڑی کرنی ہوگی یا پھر میں کہیں بھی جا کر اسے کھڑی کر سکتا ہوں اچھا اچھا سر اچھا کتنے دینے پڑیں گے سر پانچ ہزار ڈپازٹ اور پر ڈے کتنا بتایا تھا سر آپ نے اچھا اچھا سر مطلب اس میں پر ڈے میں کچھ کم نہیں ہو سکتا سر اچھا اچھا ڈپوزٹ فکس ہے اچھا اچھا اچھا سر ٹھیک ہے سر میں جو ہے شام تک آتا ہوں اور آپ کے ایجنسی پہ اور میں گاڑی کی کنڈیشن کے حساب سے جو ہے اچھا اچھا آپ کے پاس اسی نمبر پہ سر یا آپ کو آپ کو یا آپ کا کوئی پرسنل نمبر ہو سر اسے آپ سینڈ کر دیجیے میرا یہی واٹس اپ نمبر ہے سر ٹھیک ہے سر تو سر جیسا ہوگا میں آپ سے ملتا ہوں رات میں ٹھیک ہے سر تھینک یو سر شکریہ سر